राज्य सरकारु सभिनि लाइ वोटिंग करे रहंदी आहे हुनमें वोटिंग करण में कोई भेदभाव न थींदो आहे हुनमें कोई वॾो नंढो कोई कुझु न हूंदो आहे वोटिंग जी जो उमर हूंदी आहे हुन खां वॾो जो बि हूंदो आहे हो वोट करे सघंदो आहे इहे ई करे राज्य सरकारु सम्मान प्रतिनिधियूं कंदी आहे